फूल फ़ल अच्छे होते हैं जैसे फूल भी दे और फल होते देखिए अमरूद का अमरूद का पेड़ क्या होता है फूल भी देता है फल भी देता है ऐसे आम का भी होता है वो भी फूल देता है जैसे उसको बोलते हैं बौर वो फ़िर फूल लेता है फ़िर फल देता है और ऐसे क्या है कि ऐसी जो पेड़ हैं जो कि पहले फूल देते हैं फ़िर फल देते हैं फूल गेंदे का फूल हो गया ये सब जो गुलाब उलाब हो गया ये सभी पहले कली होते हैं फिर फल देते हैं और आपको क्या है कि जैसे फूल गेंदे का फूल है गुलाब का फूल है अच्छे लगते हैं ये शोभा बढ़ाते हैं घर के बढ़ाते हैं मंदिर के बढ़ाते हैं बिना फूल का तो कुछ है ही नहीं मंदिर में चाहे घर में कुछ भी फंशन करो या फिर कुछ भी करो शादी वगैरह कुछ बिना फूल का कुछ नहीं है और ये घर की अत्यधिक शोभा बढ़ा देते हैं यदि आपके घर में कुछ पड़ा है या पूजा है पाठ है या दिवाली है या होली है कुछ भी है यदि आप अब गेंदे का फूल से घर को सजा देते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है देखने में बहुत मन को शांति मिलती है गेंदे का फूल द्वार पे लगता है आम के पत्ते से सजा दो तो बहुत अच्छा लगता है और ये गुलाब का फूल है उससे भी आप कर सकते हैं गुलाब का फूल मंदिर वगैरह में शकर जी को हर एक देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है ये घर कि शोभा को अच्छे से बढ़ा देते हैं मंदिर में पूजा पाठ करो वहाँ पे भी आपको चाहता है फल फूल फल भी देते हैं जो आम हैं वो आपको फूल उसमें भी पहले खिलता है ऐसे हैं फल फल तो जैसे कि आपका उतना उतने नहीं हैं फल वाले फूल वाले फल और पहले तो ये डायरेक्ट पेड़ बीज से पेड़ बनते हैं मगर तो ये जो ये फूल है फूल आपको मन को बहुत शांति देती है यदि आप किसी बगीचे में बैठे हैं फूल लगे हैं तो मन को बहुत शांति मिलता है पेड़ पौधे देख के भी बहुत मन को शांति मिलता है और शोभा भी बढ़ाते हैं और भी आप कहीं आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है फूल वगैरह देख के मन को शांत हो जाता हैं